जी हाँ बहुत अच्छा नौकरी करिअर के संबंध मे भविष्य मे देख रहा हूँ हर व्यक्ति देखता है मैं क्या देखता हूँ हर अपने भविष्य मे आने वाले अपनी नौकरी को लेकर अपने करिअर को लेकर प्रति चिन्तित रहता है लेकिन जब उसे नौकरी मिल जाती है तो निसंकोच हो जाता है की मुझे नौकरी मिल गई है मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है की सब को नौकरी मिलनी चाहिए इसके लिए सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई